संनाय खावनाय समाव आंहा खैफोद जाखांबाय ओंख्रि गोदौना आंनि आखाइयाव गोग्लैनानै खामदोंमोन गाराय जादोंमोन दा बे गारायाव आङो मुलि फुनबाय थानानै माखासे साननि उनावनो बे गाराया मोजाङाव फैफिनदोंमोन